हाँ भैया गाड़ी रोको खाना वाना तो खा लें नमस्कार खाना वाना तो खा लें गाड़ी रोको अरे पहुंचे तो यह बच्चे भूखे हैं ये चिल्ला रहे हैं खाना खाएंगे खाना खाएंगे मान लो तो खाना गाड़ी तो रोको अरे तो बच्चे सब चिल्लाते हैं आज खाना ना खाकर बैठे थे और बच्चे भी चिल्ला रहे हैं यात्री सब चिल्ला रहे हैं कि खाना खा लें खाना तो गाड़ी रोको तो खा अरे भैया गाड़ी रोको तो बच्चे भूखे हैं रो रहे हैं अरे भूख लगी बहो भ भूख लगी है बहुत तेज़ अरे रोको का यही है तो ढाबे पर रोको फिर आगे पीछे नहीं रोकोगे क्या अरे भैया दो मिनट में अब ही समोसा लई लें बस चल देना अरे छोटे छोटे बच्चे यार मचाते हैं के समोसे लो यह भूख लगी उनके तो फिर समोसे अपनी गाड़ी रोक दो समोसे ले लें चल दें अरे टायम नहीं लगेगी टाम नहीं लगेगी भैया गाड़ी रोको बच्चे रोते हैं तो अरे भैया गाड़ी तो रोको भूख लगी है अरे दो ही मिनट में नहीं टाइम हो जाएगा भैया दो ही मिनट में टाइम नहीं हो जाएगा बच्चे भूखे हैं खाना खाना चिल्ला रहे हैं